नमस्ते मैम मुझे ज़मीन चाहिए थी मैम बीच मार्केट में तो आप मुझे बता दीजिए मे को पाँच एकड़ चाहिए

आप बता दीजिए मेम अब आप अपने हिसाब से फिर मैं बता दूँगी कि कितनी चाहिए मुझे अच्छा

अच्छा हाँ मैम मुझे पाँच एकड़ चाहिए मैम पर मुझे पाँच एकड़ चाहिए आप वह देखिए आपके और आगे कुछ एरिये में हो तो पर मुझे बीच मतलब मार्केट में चाहिए हाँ तो आप प्राप्टी किसी से भी पूछ लीजिए रिलेशन में और कुछ हो तो सेन वग़ैरह तो मुझे बता देना हाँ तो आप मुझे पूछकर बता देना क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए

क्या क्या मैम मैम यह तो कुछ ज़्यादा ही होगा हाँ तो वह मैम आपकी बात भी सही है पर एक एकड़ का दस लाख तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है मैम तब तभी थोड़े कम में हो जाती तो मैं ज़्यादा ज़मीन ख़रीद लेती अब मैम मे को तो एक एकड़ के पाँच लाख रुपये इतने ठीक है पर आप एक एकड़ के हाँ आप एक एकड़ के दस लाख रुपये बता रहे हो ठीक है मैम कोई बात नहीं ठीक है मैम मैं आपको मे को सही लगेगा तो मैं आपको बता दूँगी ओके ठीक है मैम थैंक यू